میرا نام بردہ ہلال ہے میں میں نے گریجویشن کیا ہے دو ہزار اکیس میں ابھی فی الحال جون جون میں سترہ جون کو میرا لاسٹ پیپر ہوا ہے فنیش ایم کوم کا پی جی کا میں نے ایک سال ٹیچنگ کی ہے یہیں اپنے ایریا میں مئو ڈسٹرک مئو میں ماڈرن پبلک اسکول میں میں نے جی کے کمپیوٹر اردو ہندی یہ سارے سبجیکٹس بچوں کو پڑھائے ہیں کلاس سکس سیونتھ ایٹتھ ون ایئر کی ٹیچنگ کی ہے ساتھ ساتھ پڑھائی کیا ہے اعظم گڑھ یونیورس مہا راجا سہیل دیو یونیورسٹی سیٹی سے شبلی نیشنل کالج سے ایم کوم ابھی فل ایم کوم ابھی فائنل کیا ہے اور سی اے میں رجسٹریشن کروایا ہے اس ٹائم ابھی سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں ڈائریکٹ انٹری سے ایڈمیشن لیا ہے رجسٹریشن کروایا ہے ایک منتھ کی ٹریننگ دسمبر جنوری میں کمپلیٹ کی ہے پندرہ دن دسمبر پندرہ دن جنوری میں اس کے بعد کچھ ریزن کی وجہ سے میرا رک گیا تھا ابھی فائنلی میں نے پریپریشن اسٹارٹ کر دی ہے اور میں ابھی سے انٹرمیڈیٹ کے اکاؤنٹس اور ٹیکسیشن کی پریپریشن کر رہی ہوں اور مجھے پڑھائی کرنا اچھا لگتا ہے میرا ڈریم ہے سی اے بننا چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ بننا اور مجھے کھانے میں چکن چکن کے آئٹمز زیادہ پسند ہیں چکن ٹکا چکن بریانی بریانی تو بہت پسند ہے مجھے اور سبزی میں سبزی میں مجھے بھنڈی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے فروٹس فروٹس تو سبھی اچھے لگتے ہیں پر سب سے زیادہ انناس اچھا لگتا ہے کیلا انناس یہ ٹاپ پہ ہے مجھے کیک بہت پسند ہے کیک مجھے بہت اچھا لگتا ہے بس اور مجھے پڑھن ریڈنگ کرنا میری ہابی ہے ریڈنگ کرنا کوکنگ کرنا آئی لائک کوکنگ اینڈ ریڈنگ بک